जुनारफोरनि आबाद मावनायाव आबादारिफोरा गोबां खस्थ' जेंनाफोर सहायनांगौ जायो आबादारिफ्रा गावनि बोलो गारनानै हालेवनानै आबाद मावनांगौ जायो आरो जुनादफोरा सुबुं माहारिनि आबाद मावनायखौ माब्लाबा माब्लाबा खहा खालामनाङो माबा मोनसे गायनानै दोनदों बेखौबो गयोब्ला अरस'नानै थाङो मोसौफोरा माब्लाबा माब्लाबा बेमारबो जायो बे बेमार जानायाव फाहामनो थाखाय डक्टरनाव नायनांगौ जायो डक्टरफोरा मुलि हरनायफोरखौ मोसौनो नायनानै मोजाङै फाहामनांगौ जायो बिजि आरो मुलिफोरा जाहोब्लासो मोसौनि बेरामफोरा हामनो हायो मोसौखौ बबाव आङो बबेबा बबेयावबा थाङोब्ला मोसौफोरखौ आंनि अनगायै बिमा बिफा एबा आब' आदा एबा बिनानाव मोनहा नायनानै दोनो एबा दोस्लायनानै दोनो